हमरासभके धार्मिक परम्परा यह है कि यह छै कि छठ पूजा करै छियै छठ पूजा करै खातिर पहिने सूप किनै लअ पड़ै छै नारियल किनैय लअ पड़ै छै गागर किनेय लअ पड़ै छै केतारि किनैय लअ पड़ै छै फलमे सेब अङ्गूर अनार जितना सारा फल होइ छै केला नारियल सेब सारा चीज सब खरीदि कऽ खस्ता खस्ता भी बनाबै लअ पड़ै छै ठकुआ भी बनाबै लअ पड़ै छै ई सभ सारा चीज बनाकऽ ओकरबाद सजाबै लअ पड़ै छै सजाके ओकरबाद टोकरी सूपमे सजा लऽ पड़ै छै सूपमे सजाके टोकरीमे सजाबै लअ पड़ै छै टोकरीमे सजाकऽ ओकरबाद घाट पर जाइ लअ घाट पर अरघ उरघ दै लए अच्छासँ पूजा पाठ करै लअ बहुत आनन्द आवा है